हाथसँ बनल कपड़ा आ रेडिमेड कपड़ामे बहुत अन्तर अछि रेडिमेड कपड़ामे आधुनिक जेना कार्बनिक पदार्थक मात्रा जादे रहति अछि प्राकृतिक जेना कपास या जूट या रेसमकेँ मात्रा कम रहैए जहिसँ कि शरीरमे हानि पहुँचाबैए आ हाथसँ बनल कपड़ा तऽ शुद्ध देसी समानसँ बनैए जेना देसी देसी ऊनसँ आ भेड़के ऊन हुए या हमरासभक ओहिठाम तऽ भेड़ नहि भेटैए तऽ रेसमके कीड़ा पालल जाइए ओहिसँ जे रेसमी धागा उत्पन्न कएकऽ तखन कपड़ा तैआर कयल जाइए या जूटके कपड़ा होइए या कपासके कपड़ा अन्य कपासक धागा काटिकेँ ओहिसँ कपड़ा बनबैत छी जहिसँ कि कोनो तरहकेँ शरीरमे हानि नहि पहुँचैए आराम बुझाबैए आ जखन रेडिमेड कपडाकेँ प्रयोग करैत छी तऽ देहकेँ जरयए अधिक गर्मीयोमे जेना शरीरके छालयए आ अधिक ठण्डिओमे बहुत ठण्डा भऽ जाइत छै तऽ बहुत कष्ट होइए